हमरा इलाकाके इतिहास राजवंश शासनक प्रभाव पड़ल छै आओर आओर ईहा आओर किछु एहन राजा आदिबासी नेता जेसे कऽ महराजा बहादुर प्रसाद बहादुर छलाह आओर अऽ बहादुर प्रसाद के राजा राजवंश प्रशासनक प्रभाव पड़ल अछि बहुत से नीक काम केला आ बहुत से खराब भी काम के कऽ हम लोगके ठीक ठाकसँ रखलाह आओर अहाँके इलाका के इतिहास पर राजवंश आओर शासनक पड़ल प्रभाव किछु एहन राजा जैसे कामेसर सिंह छलाह कामेसर सिंह के समय हमरा सभक बहुत नीक काम के कऽ बेचारा गेल आओर बहुतसँ नीक आओर काम करता लेकिन ओ चला चला गेला आओर आओर हमरा सभक समय मे महेश ठाकुर आओर राजा दशरथ के भी शासन पड़ला आओर आदिवासिक नेता छलाह आओर अहाँके इला आओर राजा पर सासन केने छथि छलाह